आंनि सेथि अर्डारानो जिन्स लंफेन्टमोन आरो आं बेखौ मिन्त्रानिफ्राय बिहरनाय जादोंमोन बियो आंनि सेथि एक्सपिरिएन्स आरो बेव आङो गोबाङैनो सोलों हादों बेयाव माब्रै बिहरनांगौ माबायदि कालारफोरखौ बिहरनांगौ आरो माबायदि दिसकाउन्ट मोननो हायो बेफोरखौ आं गासैखौबौ सोलोंनो हादों रोंनो हादों